हैल्लो आहो सर एह् कोई निं सर अस खिच्ची दिन्ने नेईं नेईं सर तुस दुकान पर आओ मैं इत्थै क्लियर फोटो चाहिदे होंदे ते मैं दुकाना पर कैमरे च खिच्ची लैन्ना ते साढ़ी इत्थै अड्डे पर ऐ तुस जिल्लै मर्जी आई जाओ दस बजे कोला पैह्लै पैह्लै दुकान खुल्ली होंदी जिल्लै मर्जी आई जाओ थोआनू पंज मैंट दे अंदर अंदर फोटो कड्ढियै देई ओड़ने असैं ठीक हांजी हांजी ठीक ठीक ऐ सर